ہاں میرے پاس میری سرپرست سب سے سب سے بڑی سرپست میری امی ہیں یہ میں انہیں رول ماڈل مانتی ہوں اپنا سب سے بڑا کیونکہ میں انہیں کے کام سے زیادہ متاثر ہوئی ہوں انہوں نے مجھے سلائی کرنا بنائی کرنا سب کام انہوں نے مجھے سکھائے ہیں اور بہت ہی صفائی کے ساتھ بہت ہی کام کو کرو مطلب آرام سے لیکن صافائی سے اور مضبوطی کے طریقے سے کرو اور انہیں کے طریقوں کو میں اپناتی ہوں اور انہیں کے طریقوں پر چلتی ہوں جن جو جو مجھے انہوں نے سکھائے مجھے ان سے بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں کے کام کی دستکاری سکھائی ہے وہ بھی میری ہاں رول ماڈل ہیں